औ हेल' औ औ आंनो साइखेल दखान्दार आंनाव सिटिबाइक मोनो जेन्सनि मोनो ओमफाय लेडिबार्ड ओमफाय मिस इण्डिया गथ'फोरनिबो दङ गथ'फोरनिया बार थाम रोजा बा रोजा इदिनि दङ जेन्सनियाबो बिदिनो थाम रोजा बा रोजा इदिनि दङ

थाम रोजा खमावनो जाला एसे दङ दङ नै नै रोजानिबो दङ

मोजां सालाइजायो सालायजागोन ज'नाय नङा नामा सालाय जायो

मोजां जागोन जायो जायो आङो बेंट'लाव बेंट'लाव फानो औ हरो हरो अनलाइन औ औ औ जायो औ दे